हेल' आं मैगंसो सोंहरनो नागिरदोंमोन मा मा मैगं दंथाय फोरला आलुफोर दंना गैया थारुनफोर ए मुलि होनायनि नङा दा ए जोंना मुलि गोनांखौ जायाहाय जोंना ए बेसे बेसेथो दामथाय दामानि

ए बारायथारबाय माथो दामालाय

औ ओमफ्राय मा मा दंबावोथाय मैगंआ

लागौमोन औ ओमफ्राय फान्थाव दंना गैयाथाय ए न'आवनि नामा ए ए बानजुदबो

आङोहाय माबासो मा होनो थारुन नांगौमोन आङो ना गोरानजों जानोहाय ओमफ्राय ओमफ्राय मुला लाइफोर भाजा जानोहाय नांगौमोन ए औ मुलि गोनांखौ जाजायाहाय दामानि बेखौनो औ दे होनब्लालाय दोनसै औ